ماہی گیری اکثر و بیشتر اگر کی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے بارش کے موسم میں کیونکہ اس وقت بارش کے بہاؤ میں ندی وغیرہ میں پانی آ جاتا ہے اور مچھلیاں بھی بہہ کر اس میں آ جاتی ہیں جس وجہ سے ماہی گیری کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اور اس میں جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بارش اتنی تیز ہونے لگتی ہے کہ ماہی گیری کرنے میں بہت مشکلات ہوتے ہیں جیسے کہ مچھلی نہیں آتی ہیں جب اس میں کیا نام ہے پانی گرتا رہتا ہے تو ڈگن وغیرہ ہلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے مچھلی نہیں آتی ہیں تو یہ بہت ہی چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے اور کبھی کبھار طوفان وغیرہ جب آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پیڑ ووڑ کے پاس جا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں یا رسی وغیرہ سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لیتے ہیں ایسے پیڑ کے ساتھ باندھتے ہیں کہ کبھی وہ پیڑ اکھڑے نہ یا اگر اکھڑتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچاؤ کر لیں ان کبھی کبھار ان سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اکثر و بیشتر یہ سارے مشکلات پیدا نہیں ہوتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ بارش وغیرہ سے مچھلی ماہی گیری کرنے میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہے